हाँ हमारे क्षेत्र में जल के संसाधन काफ़ी हैं जैसे नदी तालाब बांध इनका रख रखाव बहुत ही अच्छे से होता है और समय समय पर इनकी सफ़ाई भी होती है नगर पालिका सफ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे है वह कचरों के डिब्बों को समय समय पर हटाती है और साफ़ करती है इसमे बहुत ही बदलाव हमने देखा है जैसे किसी बांध में पानी कम होता है या नहीं होता है तो वे नदियों के द्वारा उन बांधों में पानी पहुँचाते हैं ऐसा हमने बदलाव देखा है